बावैसो सिगां फ्लिपकार्ट निफ्राय बाजौ नैजि रांनि गंसे सामायना साथा बिहरदोंमोन नाथाय सौफैनाय समाव नुनो मोनबायदि साथाया गुसेब आरो सावगारियाव जेरैबादि नुदोंमोन बेबादि नङा आरो गुन गैयै खम बेसेननि साथा